भारत मां सिंधी भाषा लॻिभॻि समाप्त पई थींदी वञे इन जो कारण आहे कि असां वॾा ई पंहिंजे ॿारनि सां घर में हिंदी था ॻाल्हायूं जेके अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि उहे थोरी घणी सिंधी त समुझंदा आहिनि पर ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि इन्हनि में असांजे ॿारनि जो को ॾोह कोन्हे इन्हनि में असां वॾनि जी ई ग़लती आहे छाकाणि त असां ॿियनि भाषाउनि जे माण्हुनि जे विच में रहिया न आहियूं त असां उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी करे उन्हनि जी भाषा ॻाल्हाईंदा आहियूं जीअं असां पंजाबियुनि सां गॾु रहंदा आहियूं त असां पंजाबी टच में ॻाल्हाईंदा आहियूं या असां गुजराती में रहंदा आहियूं त असां गुजराती खे खणी विच में ॻाल्हाईंदा आहियूं त इहो ॾाढो ग़लति आहे इन करे छा आहे कि असांजी जेका सिंधी अबाणी ॿोली आहे उहो असां विसरंदा त वञऊं ऐं असांजे करे ही असांजा ॿार बि न समुझी थी सघनि न ॻाल्हाए था सघनि ईअं असां लाइ ॾाढी वॾी दिक़त जी ॻाल्हि आहे इन जे करे असांजी भाषा लुप्त थी थींदी वञे असांखे ईअं भाषा लुप्त न थी ॼणी आहे ऐं इन खे अॻियां सां अॻियां वधाइणो आहे इन लाइ असां जेतिरो थी सघे घर में ॿारनि सां वॾनि सां वॾे मिट माइटनि सां नंढनि सां सभिनि सां ई घर में सिंधी ॻाल्हायो त असांजा ॿार बि सिंधी ॻाल्हाइणु सिखंदा ऐं ईअं असांजी ज़िमेवारी आहे कि असां सिंधीअ खे बढ़ावो ॾियो ॿियनि भाषाउनि खे असां घर में न ॻाल्हायूं